हेल' आदसा आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बुंहरनाय जादों आदसा आं नोंथांमोननि फरायसालिनि सोमोन्दै दासिम नोंथांमोननि फरायसालियाव बेसेबां पग्रेस जानानै दं बेखौ एसे मिन्थिनो हागोन ना हेल' नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय बे समाव माब्रै बेसेबां बेसेबां गिदिर फरायनानै बेसेबां जन साख्रि मोनखो बेसेबां आइ पि एस साख्रियाल जाखो बेसेबां फौजियाव थांखो नोंथाङा नोंथांनि स्कुलाव जयेन लाजेननायनिफ्राय नोंथाङा बेनि हिसाबखौ एसे होनो हागोन नामा आदसा औ दे औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ

औ औ आदसा नोंथाङा जे बुंहरबाय नोंथांनि फरायसालियाव फरायसा फोरोंगिरिनि शर्टेज फोरोंगिरिनि आंखाल बे समाव नोंथांनि फरायसालिनि एसएमसिनिफ्राय अफिसाव थांनानै बिअ के एन डिआइ डिआइडिअआइएस अफिसाव थांनानै फोरोंगिरि नांगौ होननानै एसे डिमान्ड खालामहैनाय जाफेरदोंना जाफेराखै